दानि जुगावहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायफोराथ' बारा बांसिन थाब थाब साख्रि मोना नालाय ओंखायनो गामिफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आबादखौहाय बांसिन चुछ खालामो आरो फार्सट आव हाय जेन'बा जब मोनसानदि फोरावहाय इकस्ट्रा इंखामबो फैयो नालाय आबादनिफ्राय आमफराय आबादखौहाय चुछ खालामो आरो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आबाद मावनो इदिनो स्ट्रबेरिसफोर गायो आमफ्राय जोगोनारफोर गायो दानिया सरखारनिफ्रायबो स्किम मोनो नालाय आमफ्राय माबा गोदोनि बादि हाफोरखौ माबानायाव हालौनायफोराव हाय मोसौफोर माबाफोरजों हालौयोमोन गोदो थ' खस्थ'जायोमोन आमफराय दानिया थ' माबा एलेकट्रनिकफोर बाहायो जेरै ट्रेकटरफोर बेफोरजों बेफोरखौ इउस खामानानै इजि प्रचेस जायो आरो प्रचेसफोरा आबाद मावनायाव हाय बेफोरकौ बाहायनानै हाय इदिनो इनखाम फोराबो इनखाम चर्स आबो इग्सट्रा इनखाम चर्स मोनो आरो न'नि नखरनि थाखाय गावनि थाखायबो इगसफिरियेन्स बो मोनो आमफराय मोजां मोनो आरो जेनबा आबाद मावनानै हाय जोंनियाबो न'आव आबाद मावोमोन आगोलावहाय कभिफोर गायो आमफ्राय टमेट'बो गायोमोन आरो ना आमफ्राय इदिनो मोजां मोनो आरो बारिफोराव हाय माबा बिदि फिथाइफोर नुयोबा मैगंफोर नुयोबा आमफ्राय